हम अपनी बाइक का रख रखाव अच्छी तरीके से करते हैं समय समय से उसकी सर्विस और उसकी सर्विस और हर चीज़ का रख रखाव करते हैं समय समय से उसको चक्के में हवा हर चीज़ और मोबिल और पेट्रोल कम न हो और कहीं भी जाना हो हमारी बाइक धोखा न दे इसलिए हम समय समय से गाड़ी को मिस्त्री के पास ले जा कर हर समय चेक कराते रहते हैं और अपनी बाइक हर एक तीन हज़ार चार हज़ार पर सर्विस कराते रहते हैं इसलिए बाइक हमारी हर समय अच्छी रहे क्योंकि हमें कहीं जाने में दिक्कतें न परेशान करे इसलिए बाइक को हम बहुत ध्यान से कि पूर्वक ध्यानपूर्वक से हम रखते हैं इसलिए बाइक हमारे लिए हर समय साथ दे

बाइक कभी कभी बाइक से हम लम्बी टूर भी चले जाते हैं तो हमें थकान महसूस होता है तो हम रास्ते में रुक कर चाय पी पी लेते हैं और इसलिए और बाइक से चलते समय दूर रास्ते में रुक रुक कर आराम भी कर लेते हैं बाइक हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बाइक से ही हम सभी कार्य करते हैं जब रुक जाते हैं बाइक से कहीं चलाते समय तो थोड़ा सा हमें आराम मिल जाता है बाइक हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है बाइक से कहीं भी जाना हो तो बीच बीच में रुक रुक कर आराम कर लेना चाहिए इससे थकान नहीं महसूस होगा और रास्ते में हम जब बाइक से कहीं जाते हैं तो अपने हाथों पैरों हाथों हाथ में और पैर में जूता और क्या कहते हैं जूता पहन लेते हैं और जूता पहन जूता कपड़ा से सेप्टी रहते हैं इसलिए जैसे कहीं रास्ते में एस्कीडेंट वगैरह कुछ हो जाए तो उससे हम अपने आपको बच सकें हेलमेट लगा हेलमेट का भी प्रयोग करते हैं बाइक कभी भी हमको धोखा न दे इसलिए बाइक से हम अपना सारा सफर तय करते हैं बाइक हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और बाइक से चलाते समय हम अपने निगाहों की सावधानियाँ बरतते हैं निगाहें इधर से उधर कभी नहीं हटाते और बाइक से चलाते समय कान में एयरफ़ोन भी नहीं मोबाइल का प्रयोग नहीं करते मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो कोई भी समस्याएँ सामने आ सकती हैं चलाते समय कान में एयरफ़ोन भी हम इस्तेमाल नहीं करते इसलिए कि कहीं मोबाइल में बात करते समय सामने से कोई आ भी सकता है मोबाइल हमारे मोबाइल से ही सभी दुर्घटनाएँ घटती हैं औ बाइक चलाते समय ध्यान से ही चलाना चाहिए क्योंकि ज़्यादे स्पीड में भी बाइक नहीं चलाना चाहिए ज़्यादे स्पीड में चलाने से भी अचानक दुर्घटनाएँ घट सकती हैं और बाइक चलाते समय पचास साठ से ऊपर भी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि बाइक से गिरने पर कुछ भी हो सकता है बाइक का सफर करते समय हर समय सावधानियाँ बरतनी चाहिए